ہندوستان بہت بڑا ملک ہے یہاں جگہ جگہ پہ مختلف قسم کے آب و ہوا ہے جہاں برسات وغیرہ ہوتی ہے وہاں آب و ہوا میں نمی ہوتی ہے یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور کچھ علاقوں میں ایسی جگہ ہے جہاں برفیلی علاقہ ہے جس سے ٹھنڈا پن محسوس ہوتا ہے اس ہندوستان کے اندر آب و ہوا بخوبی بہتر ہے